हाँ बताइये फ्लाइट मो खराब मौसम के कारण डिले हो जा रहा है इसलिये फ्लाइट में लेट है सर्बीस अच्छा ही रहता है सर खराब मौसम के कारण कोहरा है इसलिए फ्लाइट को उड़ने में तो प्राब्लम होती है के आगे चल के कोई परेशानी हो इसलिये फ्लाइट डिले हो जा रही है इसमें मौसम की प्राब्लम है इसमें फ्लाइट कंपनी आ जा रही है एयरलाइंस कोई क कंपनी की खराबी नहीं है

हाँ कम्पनियाँ हैं कि कम कंपनी आसमान में उड़ती है हवा में तो म मौसम के खराब के कारण कोई भी कंपनी होए तो उसके लिये प्राब्लम होती है लाइट लाइट और बत्ती से दिखता नहीं है कोहरा कि रास्ता किधर है फ्लाइट का भी आसमान में रूट होता है जो कि पता चलता है कि किस किस किस तरफ जाना है किस किसके किस तरफ डाइवर्जन है ये प्राब्लम होती है इसलिये लेट मौसम सही होगा तब फ्लाइट आपकी अ डिले नहीं होगी और साफ मौसम रहता है तो डिले नहीं होता है खराब मौसम के कारण ही हमेशा फ्लाइट लेट होती है फ्लाइट ज्यादा लेट नहीं होती है और बहुत लेट होती तो एक दो घंटे या तीन घंटे डिले होती होगी मो खराब मौसम या अचानक मौसम के कारण होता है जो कि अब एयरलायन्स बेहतर के लिये उसमें अच्छी क अच्छी क्वालिटी की लाइट और बल्फ और अच्छी टेकनीकी के मौसम को भेदने के लिये उसका अच्छे से डिजाइन और अच्छा उसका मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग जो कि आगे चल कर ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा फिलहाल जो है कंपनियाँ उसके थोड़ा सा प्राब्लम हो रही है कोहरा और बरसात और अचानक मौसम के कारण प्राब्लम होती है समय तो सब समय सबके लिये कीमती होता है बस एयरलाइन्स के लिये भी क्योंकि क्योंकि फ्लाइट समय से लिए ले जाने और ले जाने के लिये ही बनी है बट ये है कि खराब मौसम अचानक खराब हो जाता है तो इसमें एयरलाइन्स और कंपनी के कोई दिक्कत नहीं होती अचानक प्रकृतिक आ जाता है और और कोहरा घेर लेता है तो जो कि दिखाई नहीं देता है सामने इसीलिये दिक्कत होती है ठीक है ठीक है नमस्कार